برتن دھونے کے لیے صابن کاتھا اور پانی کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کے برتن میں تیل لگا ہوا ہو تو اسے ہم صابن کے ذریعے با آسانی صاف کر سکتے ہیں کیونکہ صابن میں موجود کاسٹک تیل کو با آسانی صاف کر سکتا ہے